मडगांव सावड्ड्या कुडचड्या पणजे बेथी कलंगूट बागा कोलवा बाणावले सावड्ड्या केरी रावण परयां सत्तरी बिचोली मयें शोरांव पेडणे कोरगांव दारबांदोडा साको्ड्या तांबडे सुुल्ला तिस्कार उजगांव साकळी मोलें कुडचिरें पिसुल्लें फोण्या पिलार तालिगांव केपें काणकोण कुंकळी बाळळी रावंडफोंड